हमारे राजस्थान में कपड़ा मिट्टी के बर्तन गहने लकड़ी वा पर नक्काशी आदि का चलन होना चाहिए इन सब को आगे से आगे की पीढ़ी को चलाने के लिए सरकार को कोई क्लासेस खोलनी चाहिए योजना खोलनी चाहिए इस परम्परा को आगे बढ़ाना चाहिए और और भी ज़्यादा इस में डेवलप लाने चाहिए बेस्ट चीज़ें करनी चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ी इसको सीख सके इस लिए हमें इस को ख़ुद भी करना चाहिए और दूसरों से भी करवाना चइए फ़्री में सीखाना चाहिए और सरकार को इसमें बहुत सी चीज़ें सिखाने के लिए क्लासेस चलनी चाहिए आज कल की पीढ़ी जैसे पिछड़ती जा रही है वैसे इस चीज़ को सिखाना चाहिए गाँव शहर और सब जगह इस चीज़ का चलन होना चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी ये चीज़ सीख सके और ये पिछड़े ना आगे आने वाला वर्ग इसे सीख सके सारी चीज़ें सीख सके जो पिछले वर्ग में चलती आ रही हैं बस इन्हीं से जुड़ी सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए ताकि यह मान्यता ख़त्म ना हो ये चीज़ें ख़त्म ना हो बाहर से भी लोगों को बुला कर इन सब चीज़ों को सीखाना चाहिए राजस्थान में इस चीज़ का और भी ज़्यादा चलन होना चाहिए जब ता जब तक राजस्थान की यह पीढ़ी चलती रहेगी तब तक तो इसे चलना चाहिए और सरकार को राजस्थान में इस चीज़ का चलन करवाना चाहिए